जी हाँ हाल ही में मैंने एक लेनेवो कंपनी का लैपटॉप खरीदा है उसका उपयोग करना मेरे दैनिक जीवन में बहुत ही अच्छा रहा है उसके साथ मेरा अनुभव भी बिल्कुल बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने उसको एक महीने हो गया है उसको खरीदे हुए उसकी बैटरी देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा चल रही है इंटरनेट भी उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है डिस्प्ले बिल्कुल एच डी है और वह बहुत स्मूथली काम कर रहा है इसलिए लैपटॉप्स का उपयोग हमारे दैनिक में बहुत अच्छा है उसके उपयोग के कारण मैंने मेरे फॉर्म को ई मित्र से भरना बंद कर दिया है अब लैपटॉप होने के कारण मेरे समस्त फोरमों को मैं खुद ही अपने आप से अपने ही लैपटॉप में भर लेता हूँ और मुझे उस लैपटॉप के साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी जिसको मैं नहीं कर पाऊँ और वो अच्छे तरीके से नहीं हो क्योंकि उस लैपटॉप का उपयोग करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है और उसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी बहुत सिंपल हैं यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम उसमें एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं और वो हमें बहुत अच्छा समझा देते हैं अतः लैपटॉप का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अच्छा है